ہلو کیا مٹھائی والے سے مجھے بات ہو رہی ہے مٹھائی تو سر لینا ہے ہم کو لڈو لینا ہے اور سون پاپڑی لینا ہے ہم کو ہاں سر اصل میں ہے کیا کہ ہم ہمارے یہاں جو ہے نا ایک ایک منٹ سر ایک منٹ سر ایک منٹ ایک منٹ ہمارے یہاں جو شادی ویواہ کا پروگرام چلنے والی ہے جس کے لیے مجھے پندرہ پندرہ تاریخ کو کم سے کم دس کے جی لڈو چاہیے ہم کو اور اور ساتھ میں سون پاپڑی بھی کم سے کم پانچ کے جی چاہیے ہم کو جی نہیں ہم ہم کو پورا فریش ہم کو جو ہے پورا فریش مال چاہیے ادھر ادھر کا نہیں چاہیے اس میں کیوںکہ کیوںکہ سر اس شادی میں جو ہے بڑے بڑے لوگ آنے والے ہیں باہر کے لوگ بھی آنے والے ہیں ساتھ میں اس لیے اس کا سر خیال رکھتے ہوئے جو ہے نا ہم کو اچھی سے اچھی کوالٹی کا لڈو چاہیے اور سون پاپڑی بھی جی جی جی تو سر تو جی سر چار سو روپیہ سر کے جی لڈو چل رہی ہے اتنا کچھ کچھ لیکن لیکن سر دوسری جگہ تو ساڑھے تین سو مل رہی ہے جی نہیں آپ سے جو ہے کہ آپ کے ہم ریگولر کسٹمر ہیں آپ سستے سے اور اور کچھ کم ہو جائے تو اور بہتر نا ہے اوکے سر جی سر اس کے لیے سر مجھے پندرہ تاریخ کو کس ٹائم آنا پڑے گا جو ہے جی تو سر ٹھیک ہے سر میرا جو ہے نا دس کے جی لڈو اور پانچ کے جی جو ہے نا سون پاپڑی تیار رکھنا ہے جس کے لیے جو ہم پندرہ تاریخ کو آپ کو ساڑھے نو بجتے بجتے آپ کے کونٹر پہ آ جائیں گے

تھینک یو تھینک یو تھینک یو سر تھینک یو تھینک یو